अहिमे मैना कौआ रहय छै उजरा कौआ रहय छै कार कौआ रहय छै देखयमे तऽ बड़ा अच्छा लागय छै छोटकामे तऽ खेलय रहियै जाइ रहियै गाछमे चिचि चिड़ैया रहय रहय ललका उजरा सब रहय रहय देखयमे बड़ा नीक लागय रहय केहन नीक लागय रहय देखयमे उ अच्छा लागय कौआ मैना चिड़ैया कैं कैं करते रहय रहियै हमरोके सुनते रहय रहियै देखते रहि रहियै देखयमे बड़ा अच्छा लागय हइ हूँ कार कौआ उजरा कौआ मैना ललका चिड़ैया होइ छै बहुत तरफसँ पक्षी होइ छै सब पक्षी आबय छै सब बगरो मैना कौआ सब देखयमे तऽ बड़ा अच्छा लागय छै देखयमे बहुत नीक लागय छै आओर सुनैयोमे बहुत नीक लागय छै हमरा अरके जाइ रहियै सगरे तऽ गाछे आरमे अथीमे सगरे रहय छै मैना कौआ हमरो अरके खेलय रहियै कैं कैं करते रहय रहय सब खेलते रहय रहियै हमरो अरके ओने बैठ कऽ ओने ढेपा मारियै उ देखयमे बड़ा अच्छा लागय रहय कार कौआ रहय उजरा कौआ रहय ललका चिड़ैया मैना तोता सब रहय रहय बगरो मैना कौआ देखयमे बहुत नीक लागय रहय हमरा अरके खेलते रहय रहियै जाइ रहियै खेलय लए कतहो जाइ रहियै तऽ आब कौआ मैना चिड़ैया सबकिछु रहय रहियै देखते रहय रहियै सुनते रहय रहियै उजरा कौआ मैना ललका चिड़ैया तोता मैना सबकिछु रहय रहियै सब देखयमे बहुत नीक लागय रहय क सगरे जतऽ जाइ रहियै बच्चामे खेलय रहियै सबकिछु जे आस चिड़ैया देखय रहियै सुनय रहियै रहय रहियै खेलय रहियै देखयमे बड़ा नीक लागय रहय उ अच्छा लागय रहय देखयमे देखते देखते आओर सब देखय रहियै खेलय रहियै बड़ा अच्छा लागय रहय देखयमे मैना कौआ चिड़ैया सबकिछु रहय रहय मैना उजरा कौआ कार कौआ नहि करिआ कौआ मैना सब खैं खैं खैं करते रहय छै सुनयमे बड़ा अच्छा लागय छै ललका चिड़ैया उजरा रहय छै बगरो रहय छै मैना रहय छै कौआ रहय छै ओ अच्छा लागय छै देखयमे सुनयमे सबकिछु जब एक बेर बोले लागय छै तऽ केहन सुनयमे नीक लागय छै ओ सुनयमे नीक लागय छै हमरो अरके खेलते रहय रहियै कतहु जाइ रहियै तऽ वएह सब सुनय रहियै देखय रहियै सुनते सुनते खेलय रहियै धुपय रहियइ रहय रहियइ इएह सब देखय रहियइ उजरा कौआ मैना कौआ ललका अथी मैना उ चिड़ैया होइ छै हरका हड़का चिड़ैया रहय छै तोता रहय छै सबकिछु रहय छै देखयमे बड़ा नीक लागय छै